पशुपालनके व्यवसाय बड़ सुन्दर अछि एहिमे अहाँ एहिमे गाएकेँ नीकसँ खुआबैत छै नहाबैत छै समय समयपर पूरा ओकर जगहपर दवाइके छिड़काव कराबैत छै जाहिसँ कोनो कीटाणु नहि फैलए जाहिसँ गाएके कोनो बीमारी नहि फैलए कोनो महामारी गाएवला नहि चलए जाहिसँ सभगाए मरि सकैए एहि दुआरे समय समयपर ओकर जगहपर दवाइक छिड़काव करल जाइत छै गाएकेँ हरा चारा खुआबैत छियै एहिसँ गाय शुद्ध दूध देतै जाहिसँ कोनो केमिकल खुएबै जाहिसँ हमहूँ बीमार पड़ि सकैत छी गाए फायदामन्द चीज छियै एहिसँ गोबरके होइत छै प्राप्ति गोबर हम खेतमे दैत छियै तऽ ओहिमे नीक अनाज उपजैत छै एहि दुआरे गाएके बच्चो होइत छै गाएकेँ बछड़ा होइत छै बछड़ासँ हम खेतो जोति सकैत छी नहि तऽ आब ट्रैक्टरसभसँ जोतैत छै खेत तऽ ओहिसँ प्रदूषणसभ फैलैत छै एहि दुआरे गाएके बच्चासँ खेत जोतल जाइत छै तऽ नीक होइत छै खेतो तैआर होइत छै बढ़िआँ आरो कोनो प्रदूषणो नहि फैलैत छै एहि दुआरे गाए पशुपालन व्यवसाय नीक यए